कालीगंज विकास नगर गोमती नगर हज़रतगंज ऐशबाग आशियाना कृष्णा नगर आलमबाग अमीनाबाद चौक दिल्ली बॉम्बे हैदराबाद जयपुर अजमेर जोधपुर बीकानेर आगरा मथुरा जबलपुर कटनी